नमस्ते भैया आप वाटिका रेस्टोरेन्ट से बोल रहे हो क्या जी भैया हमने जो आपको ऑर्डर दिया था वो अभी तक आया नहीं ऐसा क्यों अच्छा भैया तो आपको ऑर्डर भिजवाने में कितना समय लगेगा क्या क्या हुआ कोई दिक्कत हो गई है क्या अच्छा भैया कोई ना भैया पर हम सब हम सब हमारा परिवार बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं आपको कितना टाइम लगेगा आप बता दीजिए जी हम बहुत दूर से आए हैं ना तो थक गए हैं तो भूख भी लगी है इसलिए आप बता दीजिए कितना समय लगेगा जी जी भैया क्या अच्छा भैया तो आधा घंटा लग जाएगा ठीक है भैया पर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ऑर्डर भिजवा दीजिए आप और हमने आपको जो पता दिया था उसी पते पर भिजवा देना आप क्या भैया आधा घंटा आपको लग जाएगा जी भैया आप पर हमारी परेशानी भी समझिये जी भैया आप जल्द से जल्द भैया आप आधे घंटे में भिजवा देना जी भैया जी भैया धन्यवाद